हाँ मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को समस्या हो रही है उपयुक्त जीवनसाथी प्राप्त करने में क्योंकि सब लोग जानते हैं गाओं में लोग बहुत गरीब होते हैं अपना घर किसानी करके पालते हैं मज़दूरी उनका यही कहना है कि हमें रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए मकान चाहिए और वो लोग जैसे कि बेटी पैदा होती है तो या तो मार देते हैं या तो किसी को गोद दे देते हैं या पालते हैं पर किसी भी भेड़ बकरी के साथ बांध देते हैं शहरों में रहने का यह सही रासता है क्योंकि शहरों में आने से हमारा मन खुलता है हमारी बुद्धी तेज़ होती है हम पढ़ लिख कर विकास करते हैं और हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं और शहरों में सब कुछ कलचर्ड लोग रहते हैं जो बेटी को जानता है कि ये लक्ष्मी का रूप होती है बेटी सामान्य रूप से धनलक्ष्मी है बेटी इसलिए पसंद की जाती है